गामियाव बल जोयै जोयै सानफ्रोमबो जोबाय थानानै आं जोनो गोरों जाबाय ओमफ्राय साफ्रोम मानसिफोरखौ ओरैबा ओरै खेलायनानै थगायलांनो हाबाय आरो खारनोबो खारनोबो हाग्रा जाबाय आरो बारनायफोरावबो खारनानै बारनो हाग्रा जाबाय